हांवें केल्लीं चित्रां कशी वाचयता म्हणजे हांवें म्हाज्या चित्रांचो बुकूच तयार केल्या सात आठ अशें बूक आसतलें जें हांवें लॅमिनेशन करून दवरल्या थोडे आसा ते थ्री डी पेंटींग थ्री डी डिजायन क्राफ्ट केल्ले आसा थोडी पेंटींग केल्ली आसा ते हांवें फ्रेमींग करून दवरल्या सांबाळून दवरल्यां थोडे सदांच तेंकां काडून मात्शें क्लीन करून सांबाळून दवरता आनी निवळ दवरता सामकें